बिरोंदामिननि जौगानाया आंनि जिउयाव गोबां गोरलै खालामदों मानोना जेब्ला हमना लाबाय बहाबा गोजान जायगायाव ट्रेन एबा बिरखंजों थांनोब्ला अब्लाजों टिकिटफ्राखौ थांनानै दानहैलायनांगौनि गोनांथि गैया बेखौ जों मबाइलनि गेजेरजोंनो बा बिरोंदिमिननि गेजेरजोंनो जों दाननानै लानो हायो बेल' नङा जेब्ला जोंनि फरायनायफ्राव माबा मोनसे कुइसोन बा एनचारफोर नांगौ जायो बे समाव जों बिरोंदामिननि गेजेरजोंनो मिथिनो हायो जोंनो माबा मोनसे मोन्थियै बुस्थुफोरखौ जों मोन्थिनो लुबैदोंब्ला बेखौबो जों बिरोंदामिननि गेजेरजोंनो मोन्थिनो हायो जों माबा मोनसे बहाबा लोगो लालायनांगौ बेफोरखौबो जों बिरोंदामिननि गेजेरजोंनो जों लोगो मोनलायहोनो हायो आरोबाव

माबा मोनसे सोरनोबा माबा मोनसे बुस्थु हरनांगौ जेन'बा फैसा हरनांगौ बा माबा मोनसे दाथाफोर सावगारि सेबखांनायफोरखौ जेन'बा मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे गोजान जायगाफ्राव हरनांगौब्ला जों बेखौ बिरोंदामिननि गेजेरजोंनो जों हरनो हायो बेबायदियैनो आंनि जिउयावल' नङा नाथाय बे संसाराव बिरोंदामिना मानसिखौ जोबोर गोरलै थाखोसिम लांदों बिनि थाखायनो आं बुङोदि बिरोंदामिना जौगानाय जौगानायाव गोबां गोरलै खालामदों होनना